हेलो हेलो हँ प्रणाम प्रणाम की समाचार हए

बिहारके कथी इतिहास हए कथी भूगोल

जी जी

जी

अच्छा

हँ यौ हँ हँ

हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ अच्छा जी जी जी जी हँ हँ नहि बिहारके तऽ हमरा फायदा बुझाइत यऽ बिहारमे जे हए से पुराना आदमी सब छथिन पुराना जी जी हमहूँ बिहारिए छियै हूँ जी

ठीक हए राखैत छी राखैत छी ठीक हए